باہر کی تاریخ میں صحت کے شعبے میں کئی اہم کامیابیاں اور سنگ میل دیکھنے کو ملے ہیں خاص طور پر حالیہ برسوں میں بہار نے صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے اور جدید طبی ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے بڑے اقدامات کیے ہیں ایک بڑی کامیابی مینیمیلی انویسو سرجری یعنی کم سے کم جدید پہاڑ والی سرجری کا فروغ ہے یہ سرجری جدید سرجری کی ایک ایسی تکنیک ہے جس میں مریض کو کم سے کم وقت میں صحتیابی اور کم پیچیدگیاں پیش آتی ہیں بہار کے کئی ہند کئی ہسپتال ہسپتالوں خاص طور پر سرکاری اداروں اور کچھ نجی ہسپتالوں نے اس ٹیکنالوجی کو کامیابی سے اپنایا ہے اس کی بدولت نہ صرف مقامی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے بلکہ دوسری ریاستوں اور یہاں تک کے بیرون بیرون ملک سے بھی مریض علاج کے لیے باہر آنے لگے ہیں یعنی وجہ یہ ہے کہ بہار میں میڈیکل ٹورزم یعنی طبی سیاست میں بھی اضافہ ہوا ہے